गोड जिनसां म्हणल्यार खाजें बिबिंका दोस आलेंबेलेंं मागीर बोल तशेंच कॅरमोल पुडींग दोदोल बिबिंका मागीर नेवरी पातोळी पेराद सान्नां शिरवळी जाल्यार

पिंगर कुलकुल्स

शंकर पाळी मागीर तान्नाची हें नाल्लाची वळी आदी